आखदे ने योगा प्रैकटिस केह् ऐ योगा योगा इक किस्म दा ना ऐक्सर्साइज़ ऐ आसन जेह्दे च बड़े सारे प्रकार दे आसन आंदे न योगा इक ऐसी चीज ऐ साढ़ी बाड्डी गी साढ़ी मैंटल पीस मै वैलैंस रखदी ऐ मेनटेन रखदी ऐ साढ़ी बॉड्डी गी साढ़े दिमाक गी फिज़िकली फिट्ट रखदी ऐ सानूं ओह् होंदा ऐ योगा योगा दे बड़े सारे बैनिफिट होंदे न में तुसेंगी पैह्लें सनाया कि योगा इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी साढ़ी दिमाग गी शांत रखदी ऐ साढ़े कन्नै कोई बी प्राब्लम होआ दी ऐ ना हल्ल मिला दा जि'यां अस आखने ना कि सानूं कोई प्राब्लम होआ दी ऐ अस सिद्ध भगवान कोल चली जन्ने होन्ने आं थोह्ड़ी देर शांत रौह्ने होन्ने आं अपनां मन ओह् करने होन्ने आं अत्थरूं कड्डियै अपना अपनी जेह्ड़ी टैंशन ऐ उस्सी खत्म करने होन्ने आं इ'यां इ'यां सीन योगा कन्नै होंदा ऐ कि योगा कीता अपना माईड़ जेह्ड़ा फ्रैश होई जंदा ऐ जो बी अन्दर साढ़े डिस्ट्रबैंस चला दी होंदा ऐ चाहे दिमाक च ऐ चाहे बॉड्डी च ऐ जां सानूं कोई बमारी लग्गी दी ऐ लेकिन इक दस पंदरां मिंट दे योगा कन्नै सानूं बड़ा जैदा रिलैक्सेशन मिलदी ऐ जि'यां सुर्य नमस्कार होई गेआ लॉफटर आह्लें योगा आंदे न उट्ठ बैठ मतलब बड़े सारे ऐसे प्रकार दे आसन न जेह्ड़े सानूं हर इक टाईप दा बैनिफिट प्रोवाईड़ करदे न चाहे ओह् फिज़िकल होऐ चाहे ओह् मैंन्टली होऐ ते जि'यां सुर्य नमस्कार करने होन्ने आं अस ते सूरज गी नमस्कार करने कन्नै साढ़ी बॉड्डी जेह्ड़ी ऐ फलैक्सिब्लटी मेन्टेन होंदी ऐ साढ़ी शरीर दे जेह्ड़े बक्खरे बक्खरे पार्ट होंदे न जि'यां आखदे न कि जंग लग्गी दे न योगा कन्नै केह् होंदा ऐ कि साढ़ी योगा कन्नै केह् होंदा ऐ कि ओह् ऐक्स्रसाईज़ साढ़ी होंदी ऐ बॉड्डी पाईस्चर मेन्टेन होई जंदे न जो सानूं दर्द लग्गे दे होंदे न चाहे प्रैगनैंसी दे थ्रू लग्गे दे डलिवरी टाईम उप्पर लेड़ीस गी बड़ी सारी मुश्कलें दा सामना करना पौंदा ऐ योगा इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी इस चीज गी बी केयर करी ओड़दी ऐ ठीक करी ओड़दी ऐ जेह्ड़ियां दोआइयां कम्म नेईं करदियां उत्थै योगा कम्म करदा ऐ असें अपने आप गी शांत रक्खना ऐ असें अपने आप गी शांत रक्खनां ऐ ऐसा कुछ ठीक ठाक रक्खना ऐ ते अस केह् करने होन्ने योगा करने होन्ने बड़े सारे पोस्चर न योगा दे जेह्ड़े अस करी सकदे न पर जेह्ड़ा सुरज नमस्कार जेह्ड़ा में तुसेंगी दस्सेआ ओह् में सब तो जैदा करनी होन्नी आं ओह् मेरी सबतो जैदा बॉड्डी बी ठीक होर अपने आखदे न न्हाइयै ते सूरज गी ओह् देना चाहिदा पानी देना चाहिदा इ'यां गै सुरज नमस्कार करियै अस भगवान दा नां बी लैन्ने होन्ने कन्नै कन्नै अपनी बॉड्डी गी मेन्टेन बी रक्खने होन्ने अपना दमाक शांत रक्खना बड़े सारे जिन्दगी च ना उतार चढ़ाव आंदे रौैंह्दे न लेकिन अपना मन शांत रक्खना ते सानूं योगा करना चाहिदा ऐ योगा इक ऐसी चीज ऐ मैडिटेशन इक ऐसी चीज ऐ जिं'दे कोला दा अस मती कोला दा मती मुश्कलें बी अस सामना करी सकदे आं बड़े लोग होंदे बोलने आह्ले होंदे लड़ाई झगड़ा करने आह्ले होंदे लेकिन साढ़ा मन शांत रक्खना ऐ अपने आप गी पेशैंस च रक्खना ऐ सानूं योगा करना चाहिदा ऐ जेह्दे बजह कन्नै साढ़ा शांत मन बिल्कुल शांत होेई जा होर अस ठीक ठाक साढ़ी बाड्डी जेह्ड़ी ठीक होई जा में ते में अपनी गल्ल सनांऽ ते अस जदूं स्कूल च जंदे हे ना ते मतलब सट्ठ बह्त्तर साल दा बंदा ही बजुर्ग बड़े अंकल हे तो ओह् रोज उ'नें चक्कर लाना ते रोज असें दिक्खना योगा करा दे सुर्य नमस्कार करा दे असें उ'नें गी पुच्छना कि तोआढ़े कोल मतलब तुस किन्ने बजुर्ग होई गेदे ओ तोआढ़ा मतलब कि तुस कि'यां आक्खा दे हे बच्चा अगर में चला'रदा ते इस योगा दे थ्रू चला'रदा मतलब कि मिगी इस योगा ने इन्ना दमाक च जिन्ना मिगी प्रैशर होंदा हा कोई बी टैंशन होंदा हा योगा करदा हा में ते में ठीक होई जंदा हा ते मतलब कि अपनी बॉड्डी गी अस जिन्ना चलदे रौंह्दे जिन्ना योगा करदे रौह्गे ते साढ़ी बाड्डी इन्नी मेन्टेन रौह्नी ऐ बाकी ते उस उप्पर आह्ले दे हत्थ ऐ कि तुसें कि'यां रौैह्ना कि'यां नेईं रौह्ना लेकिन एह् ऐ कि योगा करदे रौह्गे ते थोआढ़ी बॉड्डी बिल्कुल मेन्टेन रौह्नी ऐ तुसें दुनियां दारी दी टैंशन नेईं लैनी ऐ बस अपनां अद्धा घैंटा दिन दा अद्धा घैंटा कड्डना ऐ ते ओह् योगा उप्पर लाना ऐ दिक्खो थोआढ़ा पूरा दिन जेह्ड़ा अच्छा जाना ऐ